हैलो सर जी सर हाँ बिल्कुल जी सर बोलो जी सर बिल्कुल खरीद लेंगे हाँ हाँ जी सर और हाँ जी सर कितनी केरेट के सोने की है वह चौबीस केरेट की है जी सर हार बेच बेचना है आपको की जी सर मंगलसूत्र क्या बेचना है आपको सर हमें पाँच तो चाहिए हार और और जी सर चार चाहिए नेकलेस और चार अंगूठी हाँ सर पैसा आएँगे इतना ही चाहिए हमें क्या हिसाब है वह हाँ हाँ लगाते कितने के हैं खरीद लेंगे साहब हाँ हाँ खरीद लेंगे चार पाँच वह भी जी सर लिखो लिखो पाँच तो हार और चार नेकलेस पन्द्रह अंगूठी चार गोल्ड चैन और तीन टीका बस सर इतना ही है चाहिए हमको आपको बता दो कि क्या है रेट वेट क्या है इनकी कुंडी चांदी की है सोने की है किसकी है ले आना दो तीन वह भी दो ले आना दो ठीक है सर ओके आ जाओ दुकान पर आ जाओ दुकान पर अननोन दुकान है दुकान पर आ जाओ ठीक सर ठीक ओके दुकान पर आ जाओ आप